आं बेंथल हाथायाव सुइटार बायदोंमोन बे सुइटारनि दामा थिनस' लादों जि मोजांमोन कालारा गोमोमोन ओमफ्राय बेखौनो जा गोबाव जोरबायबो बे सुइटारा दासिमबो गानबाय थायो आङो बेखौनो गोजांब्ला गोजांब्ला गोलोम बोथोरावलाय आवथायनानै दोनबाय गरमावहाय गोजांनायावहाय बयननानै गानबाय आरो बेबायदिनो जा मोजांमोन सुइटारा दाबो मोजां दाबो गानजाखायो दाबो गानखायो आंङो बे बेंथलावनो बायदोंमोन आं बे बेंथलाव बिदिनो फारसेनिफ्राय मोनजोबमो आरो बायोब्ला ब्लाउसब्लाबो मोनो बिदिनो दख'नालाबो मोनो सुइटारलाबो मोनो मा बायो मोनजोबमो जोंनि बेंथलाव बावहाय ओमफाय बिदिनो बेंथलावनो बायै बायै गानखायो सुइटारब्लाबो मालाबो मोनजोबो जि मोजां मोजां सुइटार ओंखाथनो फानो दखानदारफ्रा